ہیلو جی سر جی انمول چکن سے بات کر رہے ہیں سر آپ جی بھائی جان بھائی جان میں نے ابھی کچھ آڈر کیا تھا تو اس میں میں نے آئٹم کی تھی آڈر ایک پلیٹ قورمہ ایک پلیٹ نہاری اور پندرہ چپاتی روٹی ہاں ہاں وہ تو ہو گیا تھا آڈر لیکن آپ میرے آڈر میں ایک اسٹو بھی ایڈ کر لیجیے اسٹو بھی ایڈ کر لیجیے اور اس کا بل ایک ساتھ بنا دیجیے گا ابھی ڈلیوری بوائے آئے گا نا تو میں اس کو پیسے کیش دے دوں گا جی ہاں نہیں آئٹم تو سارے صحیح ہیں آئٹم سارے صحیح ہیں اب یہ آڈر آپ ایک ہی ساتھ بل بنا کے بھیج دیجیے تاکہ میں اس کی پیمنٹ جو ہے ساری ایک ساتھ اس بوائز کو کر دوں گا اس لڑکے کو جو دینے آئے گا ڈلیوری ٹھیک ہے سر